मां पंहिंजे घर में तुलसी पोखियूं आहिनि जीअं त उन में ॿिज निकिरंदा आहिनि उहो उहो पटे करे वरी उन में विझंदा आहियूं मथां मिटी विझंदा आहियूं खाद विझंदा आहियूं त उन मां वरी ॿियूं तुलसियूं निकिरंदियूं आहिनि ॿिया पौधा निकिरंदा आहिनि जीअं त अंब जी खखड़ी विझंदा आहियूं त अंब जो ॿूटो निकिरंदो आहे खाद विझंदा आहियूं मिटी विझंदा आहियूं ऐं मुङ बि विझंदा आहियूं त मुङनि मां बि सला निकिरंदा आहिनि उन मां बि सला निकिरंदा आहिनि मुङनि मां जीअं त ॿियो पौधा लॻाया आहिनि ॿ टे उन्हनि मां बि सला निकिरंदा आहिनि धाणा विझंदा आहियूं त धाणनि मां बि सला निकिरंदा आहिनि धाणा निकिरंदा आहिनि बसर विझंदा आहियूं नंढा त बसर बसरनि जा ॿिज विझंदा आहियूं त नंढा नंढा बसर सला निकिरंदा आहिनि उन मां बि धाणनि मां बि सला निकिरंदा आहिनि धाणा बि निकिरंदा आहिनि बसरनि जा सावा बसर निकिरंदा आहिनि धाणा निकिरंदा आहिनि मुङ निकिरंदा आहिनि मूंगफली पोइ विझंदा आहियूं त मूंगफली निकिरंदी आहे ऐं जाणि विझंदा आहियूं त जाणि बि निकिरंदी आहे उन मां जाणि जा वण आहिनि निकिरंदा आहिनि त जाणि जा पता टोड़े चांहि में विझंदा आहियूं त उन जी बि मस्तु ख़ुशबू ईंदी आहे जाणि जो सवादु ईंदो आहे काढ़ो सुठो लॻे का सर्दी हुजे त जाणि विझंदा आहियूं त उहो बि हुन मां बि फ़ाइदो थींदो आहे त सन पौधा निकिरंदा आहिनि मस्तु